जे अस गल्ल करचै कि अस अपना ऑर्ट कल्चर अग्गें कि'यां बधाई सकने आं ते बड़े तरीके होंदे अजकल्ल जि'यां जि'यां अजकल्ल दा समां जेह्ड़ा अजकल्ल दा टैम जेह्ड़ा बड़ा अग्गें निकली गेदा अस जि'यां अजकल्ल सोशल मीडिया दा जमाना ऐ जां फिर टेलीविज़न जि'यां अजकल्ल मीडिया च लोग इन्ना कुछ दिक्खा दे न्यूज़पेपर होई गे रेडियो होई गे रेडियो पैह्ले बी चलदे हे लेकिन अजकल्ल होर जैदा मतियां चीज़ां आई गेदियां फोन बिच्च लोग अजकल्ल किन्नियां चीज़ां अग्गें बधा दियां जि'यां साढ़े जम्मू कशमीर दा बसोह्ली ऑर्ट लाई लैओ साढ़े इत्थै दा बड़ा सोह्ना ऑर्ट ऐ ओह्दे च बरीक बरीक पेंटिगां कीती जंदी ऐ ओह्दे च बड़े सोह्ने डिजाईन कीते जंदे हें ते कन्नै दिक्खेआ जाए ते साढ़े जम्मू कशमीर दे जि'यां कुरते होंदे जि'यां बड़े बड़ी चीज़ां होंदी जि'यां क्रॉकरी बगैरा बी साढ़े कशमीरी कल्चर बिच्च इन्नी सोह्नी सोह्नी डिजाईन दियां होंदियां ते जम्मू बिच्च बी गागरां होंदियां किन्नियां चीज़ां होंदियां एह् सारा साढ़ा ऑर्ट ऐ ओह्दे बिच्च मढाई दियां होंदियां चीज़ां कोई तुस लाई लो कोई क्रॉकरी दा समान लाई ओड़ो ओह्दे बिच्च बी कोईं बारे साढ़े जम्मू कशमीर दी कोई ऑर्ट होंदा ओह् मढाए दा होंदा ओह्दे बिच ते अगर तुस इत्थै साढ़े इत्थै दियां सड़कां दिक्खगे सड़कां च बी तुस सड़का दे कंढै दिक्खगे ते उत्थै कंढेआ बिच्च तुस दिक्खगे जि'यां साढ़े राजा महाराजा जि'यां साढ़े महाराजा हरि सिंह जी हे उं'दियां महारानियां जां उं'दियां फोटो ते उं'दी कुर्सी उं'दे मैह्ल ते साढ़ा बहु फोर्ट जि'यां कि तुस जानदे ओह् बाह्वे आह्ली माता एह् साढ़े जम्मू कशमीर दा ऑर्ट जेह्ड़ा पराने टैम दा जां अज्ज दे टैम दा ओह् सारा तुस दिक्खगे सड़कै दे कंढै तुआनूं लब्भगा होर तुस साढ़ी जम्मू दे म्यूजिम चली जाओ राजा हरि सिंह जी दा जेह्ड़ा मैह्ल ऐ इत्थै बी तुस दिक्खगे हरि सिंह पैलेस हां उत्थै बी साढ़ा जेह्ड़ा जम्मू डोगरेआं दा जेह्ड़ा कल्चल ऑर्ट ऐ उत्थै उसलै दे टैम दा ओह्बी आल्ली तक्कर सम्हालियै रक्खे दा उं'दी कुरसी कुरसियै बिच्च बी उं'दे बरीक गै जि'यां साढ़े जम्मू कल्चर दे डिजाईन होंदे हे ओह् उस स्हाबै दा उ'नें सजाए दा हा होर ते पैह्लें जेह्के होंदे हे दिवारां बिच्च बी चीज़ां मढाई जंदियां हियां डिजाईन होंदे हे ऑर्ट होंदा हा ते ओह् अलग अलग तरह दे जि'यां कदें कोई बंदा बनाई ओड़ेआ कुसै नै कदें रानी कोई इ'यां अग्गें झुंड कड्ढियै बैठी दियां कुछ बी अलग अलग तरह दे ऑर्ट जेह्ड़े साढ़े इंडिया बिच्च जां जम्मू कशमीर बिच्च स्पेशली ते दिबारां उप्पर चनोए दे होंदे हे पैह्लें बी तुस मुगल टैम च दिक्खगे उसलै बी तुस दिक्खगे ना दिबारां बिच्च अलग तरह दी चनाई होंदी ही पैह्लें दे जेह् टाईम च जि'यां ओह्दी चनाई होंदी जां आखदे उस्सी दाल होंदी ही इक हैं पैह्ले मिट्टी दी चनाई होंदी ही ईटां बी पैह्लें पतलियां होंदियां हियां ते ओह्दे बिच्च एह् जेह्ड़ी चनाई काफी सोह्नी आंदी ही ते ओह्दे बाद अलग अलग तरह दे डिजाईन बिच्च पाए दे होंदे हे बनाए दा होंदा हा ते अलग जि'यां अस दिक्खी लैगे जि'यां कुरसियां राजा महाराज दे टैम दियां जां ओह् टोटे हे जां कढै होई गे कढें बिच्च बी ना जेह्ड़े हत्थ च पांदे ते घढेआ बिच्च बी अलग अलग डिजाईन होंदा हा जि'यां दूऐ घड़े होई गे पानी आह्ले घड़े होई गे उं'दे बिच्च बी अस अलग अलग डिजाईन दिक्खदे होंदे हे ते इ'यां सोशल मीडिया च अजकल्ल ते एह् ते अजकल्ल बड़ा गै अग्गे टैम चली गेदा अजकल्ल नेट दे थ्रू बी अस अपनी चीज़ां पाई सकने आं ता कि साढ़ा डोगरा कल्चर ऐ ते एह् अग्गें बधी सकै ते एह् इत्थै ना रुके